گڈ مارننگ سر سر موبائل کی دوکان سے بول رہے ہیں نا سر سر ہمیں ایک موبائل کی ضرورت تھی تو کون کون سے موبائل آپ کے یہاں دستیاب ہوتے ہیں فی الحال فی الحال جو اچھا چل رہا ہو کچھ بتا سکتے ہیں آپ ہمیں اصل میں چاہیے کیمرا جس کا اچھا ہو اور بیٹری جس کی زیادہ چلتی ہو ایسا کوئی موبائل جی تو جی جی تو یہ جو آپ ویوو والا جو بتا رہے ہیں اس میں کیمرے میں کتنی زومنگ ہے اچھا اچھا تو یہ اسٹیل باڈی میں ہے یا فائبر میں اچھا اور اس کی بیٹری کتنی چلتی ہے جی

اچھا تو کتنے تک کا مل سکتا ہے آپ کے یہاں یہ فون اس کی رینج کیا ہوگی قیمت

اچھا یہ تو ٹائپ سی ہوگا نا ٹائپ سی چارجر میں تو اس کا تو چارجر ساتھ میں دیں گے آپ اچھا جی جی تو آفر کا کچھ بتا بتا سکتے ہیں کہ کیا آفر چل رہے ہیں جی چلیے تو آپ کی شاپ کا ایڈریس بتا دیجیے ذرا اچھا ٹھیک ہے تو پھر ہم آتے ہیں انشاء اللہ ٹھیک